जय झूलेलाल अॻिए साइकलिनि ते ऐं पंधु पोस्टर खणी घुमंदा हुआ ऐं उन्हनि खे लिखण में ऐं छापण में जाम टैम लॻंदो उहे हुओ ऐं उहे हथ सां लिखंदा हुआ ऐं छापींदा बि हथ सां हुआ त उन्हनि खे करण में जाम टेम लॻंदो हुओ ऐं हाणे त कम्पयूटर ते ऐं मोबाइल कम्पयूटर जे ज़रिए लिखजी बि वञनि था ऐं छपजी बि वञनि था ऐं उहे वरी पोइ टीविनि ते ऐं मोबाइल ते अचनि था कम्पयूटर ते वधीक टेम लिखण में बि न लॻंदो आहे ऐं छपण में बि न लॻंदो आहे उन पहरियों खां सुठो सुठो लिखजी वेंदो आहे ऐं पाण छपजी बि सुठो वेंदो आहे थोरे टेम में सुठो कम थी वेंदो आहे जय झूलेलाल